ہندوستان میں کئی مذہب ہیں جیسے کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی کئی مذہب ہیں اور ہر الے ہر ہر مذہب کے ہر ہر الگ الگ مذہبی تہوار ہے جیسے کہ ہم آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوز میں جیسے کہ وہ تروپتی جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے وہ لوگ ایک اپنے ہیئر کٹ کروا دیتے ہیں اور کتنے دور ان لوگوں کو پیدل بھی جا کر وہ واپس آتے ہیں اور گنگا میں نہاتے ہیں اس سے ان لوگوں کی مذہبی طور طریقے کا پتا چلتا ہے جیسے کہ وہ لوگ اپنے طریقے کا بتاتے ہیں کہ یہ ہندو مذہب میں ہوتا ہے بال کٹوا کر تروپتی جاتے ہیں پوجا پاٹھ وغیرہ بہت دور جاتے ہیں وہ لوگ چلے لیتے بہت دور تک چلنا پڑتا ہے وغیرہ ایسا رہتا ہے ان لوگوں کو ان لوگ ایک ورتھ رکھتے ہیں جیسا کہ ان لوگ ایک پرومس کرتے ہیں بھگوان سے کہ یہ کچھ کام ہونے پر ہم لوگ تروپتی جایئں گے تو اس مذہب میں دیکھیے جایئں گے اور بال کٹوائیں گے گنگا میں نہائیں گے اور جو پانی رہتا وہاں پہ دریا میں نہاتے ہیں مذہبی ہندو مذہب میں منایا جاتا ہے